नमस्ते हाँ नमस्ते उआ कपड़े वाले की यहाँ जाना है हाँ तो यही रास्ता पकड़ के कुछ दूर आगे चले जाइए फिर उसके बाद दाएँ मुड़ जाइए हाँ उसके आगे सामने देखिएगा सुबाश कपड़े वाले के घर है वहाँ अच्छा ये कपड़ा लेना है आपको तो हमारे यहाँ ले लीजिए हम भी तो कपड़े वाले ही हैं हाँ सब कपड़ा मिलता है हमारे यहाँ लेडीज भी मिलता है जेन्स भी मिलता है बच्चों का भी कपड़ा मिलता है ठीक है ठीक है ले लीजिए मिल जाएगा सब मिल जाएगा आपको वैसे भी ठीक है खोल लीजिए अच्छी बात है खोलिए ज़रूर हाँ हमारे यहाँ से ही कपड़ा ले लीजिए जब आप आज आ ही रहें उतना दूर तो हमारे यहाँ से ले लीजिए एक साड़ी हमारे यहाँ तीन सौ में है आप तीन सौ में ले जाइए अच्छे साड़ी अच्छी साड़ी है आप वहाँ जाकर आठ सौ की बेचिए उसे ठीक है ले लीजिए हमारे यहाँ तीन सौ की है चलिए हम आपको पर साड़ी ढाई सौ पर लगा के दे देंगे हम ठीक है फिर लगेगा तो हम चलेगा हाँ हमें कोई दिक़्क़त नहीं ठीक है ठीक है हम ज़रूर देंगे अरे बढ़िया कपड़ा देंगे एक दम वी आई पी कपड़ा

हाँ ऐसा कपड़ा देंगे ताकि कस्टमर आए एक ही एक ही बार में पसंद कर ले ऐसा कपड़ा देंगे हम आपको अच्छा कपड़ा देंगे हाँ एक बार एक बार अच्छा कपड़ा देंगे हम आपको ऐसा कि एक बार कस्टमर आए ताकि दुबारा जा ना पाए मुड़ कर ख़ाली हाथ बिना कपड़ा लिए कपड़ा बढ़िया मिलेगा आपको

हाँ ठीक है मिल जाएगा जी जूता उता सब कुछ मिलेगा क्योंकि हम इसी इसी का तो काम ही करते हैं ठीक है हम सब बढ़ें ठीक है हम तो इसी के काम ही कर रहें सब कुछ हाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको उचित रेट पर ठीक है ठीक है आइए आइए ज़रूर आइए हम बढ़िया कपड़ा देंगे आपको ठीक है हाँ ठीक है नमस्ते